जय झूलेलाल कॉरोना में मोबाइल ॾाढो ज़रूरी थी वियो हो ॿारनि लाइ मा ब मोबाइल बिना ॿारनि जी पढ़ाई न थींदी हुई पढ़ाई में मोबाइल जामु कमु आयो ऐं उन जा नुक़सान आहिनि त उन्हनि खे चश्मा लॻी विया घर में ऐं सॼो ॾींहुं मोबाइल जी आदत पइजी वियनि माण्हू माण्हूअ खे ॿारु ॿार खे मोबाइल खपंदो हुयो कुझु फ़ाइदा बि थिया त कुझु नुक़सान बि थिया कॉरोना में मोबाइल में ई पढ़ाई थींदी हुई मोबाइल सभिनीनि ॿारनि लाइ ज़रूरी थी वियो हुयो ग़रीबनि लाइ थोरी ॾुखियाई थी वई हुई हुननि खे मोबाइल कोन हूंदो हुयो पढ़ाई लाइ पर उन्हनि खे पढ़िणो हुयो त उन्हनि खे तकलीफ़ु थी वई ग़रीबनि खे कॉरोना में मोबाइल सभिनीनि वटि कोन हुयो मोबाइल कॉरोना में मोबाइल में ई पढ़ाई थींदी हुई ॿाहिरि त दहिशत फहिलियलु हुई कॉरोना में स्कूल कॉलेज सभु बंदि पिया हुया सालु खनु सभु कुझु बंदि पियो हुयो सॼी पढ़ाई कॉरो कॉरोना में मोबाइल में थी हुई जय झुलेलाल